परिदृश्यक आकार देबैमे भू विज्ञान आ भू आवृद्धि विज्ञानक अधिक प्रभाव नहि छनि एहि दुआरे जे अगर ओ वैज्ञानिक छथि तऽ कतौ पानि नहि लागय दिए कतौ उसरिए भेलैया ओकरा सब के कम सँ कम लेबल सेबल करा कए जगह जगह आदमी के समुचित व्यवस्था भेटै किसान के कोन तरहक कम सँ कम परेशानी हुए तऽ एहि चीज के कम सँ कम व्यवस्था करबाक चाही तऽ खाली की करताह संग संग सरकारोके करय परै छनि वैज्ञानिक तऽ अपन मने एकटा बना कए देथिन योजना जे एना होना चाही किन्तु एकरा कार्यरुपमे तऽ अनताह सरकारे तऽ एहि विषयमे की बता सकै छी एते ई तऽ जे भी छै आब कम बेसी जे भी रहय इएह छै समाधान निकलै सब आदमी के आ फाय ौदा ही फायदा हेतै